जयपुर ज़िले में महिलाओं के सामने अनेक सी सामाजिक चुनौतियाँ हैं महिलाओं को रोज़गार करने का अवसर पहले प्राप्त नहीं होता था लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है हालात विभिन्न हो रहे हैं उनके साथ लिंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है महिलाओं को पढ़ाया जा रहा है उन्हें अच्छे जगह पे रोज़गार के लिए दूर वाले इलाक़ों में भेजा जा रहा है जिनसे कि वह आगे बढ़ें अगर महिलाएँ ही आगे नहीं बढ़ पाएँगीं तो अपने देश का विकास नहीं होगा इसलिए हमें देश के विकास में सहयोग करने के लिए महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए जयपुर ज़िले में महिलाओं की शिक्षा के लिए अनेक अनेक सी जगह पे विद्यालय खोले गए हैं और रोज़गार के लिए उनके लिए अनेक सी जगहों पर प्रबंध किए गए हैं ये उनके लिए एक अवसर की तरह है लेकिन उनको अनेक सी चुनौतियों का सामना करके इन कार्यों को करना पड़ता है